नमस्कार हाँ आप फ़र्नीचर का कार्य करते हैं कहाँ पर कहाँ पर दुकान है आपकी वन्दना बाज़ार तो आपके यहाँ क्या क्या बिकता है तो तो क्या आप कारीगर रख कर बनवाते हैं या रेडिमेट मँगाते हैं अच्छा तो शादी के फंक्शन में पूरा सेट लेना है तो क्या है आपका

नहीं तो जैसे भाड़े उड़े के लिए सामान तय हो जाती है तो पहुँचा देंगे साधन है आपके पास अपना अच्छा तो मिनिमम मान लीजिए औसतन कितना में पड़ जाएगा हाँ तो दाम तो ज़्यादा ही बता रहे हैं

दुकान दुकान पर आप ही बैठते हैं कोई और बैठता है आप ऐसा ना हो कि बात करें और दूसरे लोगों से में किसी और से बात करें

तो आपके यहाँ जो है लेबर उबर हैं वह लादने ऊदने वाले अच्छा तो लेबर का पैसा तो आपमें से कटेगा के हमारे में से अच्छा तो यह यह कार्य आप कितने दिनों से कर रहे हैं हैं तो यह कार्य आप तो दस साल से कर रहे हैं तो ज़रूरत पड़ गई है भाई हर सामान का ले लें अच्छा तो थोड़ी क्वालिटी सही रहे जैसे माल बढ़िया आना चाहिए शिकायत नहीं आनी चाहिए सुबह का टाइम जी ठीक है तो हम आकर ले लेंगे सामान और